पाँच हज़ार पाँच सौ तेरह पंद्रह हज़ार नौ सौ बारह बीस हज़ार पाँच सौ पच्चीस उन्नीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ सोलह